آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سے چند اہم یہ ہیں اردو مواد کا فقدان خاص طور پر ڈیجٹل اور تعلیمی میدان میں موجود ہے مختلف موضوعات پر اردو مواد کی کمی کی وجہ سے نوجوانوں میں نوجوانوں میں اردو کے استعمال میں کمی آئی ہے تعلیمی معیار اردو کو اکثر دوسری زبانوں کے مقابلے میں کم اہمیت دی جاتی ہے اردو کی تعلیم اور ادب کا معیار بھی دیگر زبانوں کی نسبت کمزور ہو سکتا ہے خاص طور پر تعلیمی اداروں میں نئی نسل کی عدم دلچسپی بہت سے نوجوان نسل کی افراد انگریزی اور دیگر زبانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس کی وجہ سے اردو کی ثقافت اور زبان کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے بھی اردو استعمال کم ہو رہی ہے اردو بولنے والے علاقوں میں بڑھتی ہوئی مذہبی اور ثقافتی تغیرات کی وجہ سے اردو کی روایت استعمال میں مشکلات آ رہی ہیں